वार्षिक जात्रा का मेला साल में केवल एक बार होता है जो की जून से जुलाई के महीने में मनाया जाता है बचपन में हम अपने मित्रों के साथ उस मेले में जाते थे हम उस मेले में बहुत ही ज़्यादा आनंद लेते थे उसमें विभिन्न प्रकार के झूले आते थे और बहुत सारे अलग अलग नाटकीय किरदार भी आते थे जो हमें अजीबोगरीब काम करके या अजीबोगरीब तरीके से हँसाने का प्रयत्न करते थे इसके आलावा उस समय चीज़ें बहुत सस्ती होती थीं तो हम बहुत सारी खरीदारी भी करते थे और कभी कभी तो हम उस मेले में दुकान भी लगाते थे और हमारी सहेलियों की दुकानें भी होती थी तो उसपे हम बिना पैसे के ही कई सामानों की खरीदारी करते थे यह चीज हमें बहुत ही अच्छी लगती थी